दा जोंनि बे आसामाव हो आबादारि मानसियानो बांसिन आरो बे हिसाबै जोङो जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा प्रधानके होह जोंनि बे माइ दै गायनाय खेथि फाथि खालामनायखौ बांसिन प्राधन्य' होयो आरो बिनि गेजेरजोंनो न'खरखौ बिथाङा हयथु जोंनि रायजो राजाया बे गामि ओनसोलनि न'खरफ्रा सोलिबोदों आरो माइ दै गायनाय खेथि खालामनाय आरो बै गामि ओनसोलफोरनि नख'रफोरा गय बारि बागान फाथिनानै बायदिसिना फाथै बिदिसोनो बारि बागान फाथिनानै बहुद मानसिखौनो मानसि जानाय नुदों आरो बे हिसाबैनो जोंनि आसामाव बेनो बांसिन माने बे गयनि बागान नारिखल नालेंखरनि बागान बिदिनो थालिर बागान बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि बागान आरो जोंहा खेथिआथ' प्रधान माइ दै गाइनायाथ' प्रधान गामि ओनसोलाव गामिनि मानसिफ्रा खेथिजोंनो सोलियो नङा होमबा खेथिजोंनो सोलियो बे माइ दैजोंनो आरो ओमफ्राय बि न'खराव मोसौ मोसा फिसिनायजों लोगोसे जोंनि फिसा फिला माखासेफ्रा बेफार बानिज्य' खालामनानै बिदिनो सोलियो बिखेककय थेवबो जोंनिया प्रधान जाहाथे जों सोलिनाया जाबाय जोंहा माइ खेथि आबाद आबादजों जोङो खेथि बाथि मावनानै जोंनि न'खरफोरा जोंनि बे आसामाव फ्राय गामि ओनसोलाव न'खरफ्रा बिदिनो सोलियो आरो माइ दै गायनानै सोलियो आरो बिनि अनगायै जों अन्य' जों बारा नुवाखै थेवबो दानि जुगाव बहुद फिसा फिलाबो खेथि बाथि मावनाय जाबाय बे बिगियाननि जुगाव बे बै बिगियान फद्दटियाव खेथि बाथि मावनानै बहुद अन्नुटि जानाय नुदों बिगासे हायावनो फन्द्र बिस मन माइ मोनो थ्रिस मन गाहाम मोनो दा बिखायनो बिक्केक'यै जोंनि आसामाव जोंनि ग्रामिय' ओनसोलाव गामि ओनसोलाव खेथिजों सोलिनाय बांसिन नुयो आरो माइ खेथि आंनि मोनदांनायाव आरो माइ खेथिजों बांसिन सोलियो आरो